जी हाँ हाल ही में मैंने एक चेयर खरीदी है वह बहुत बेकार उस पर बैठने पर मुझे सिर्फ़ संतुष्टता महसूस नहीं होती और वे चेयर तीन दिन बाद ही उसका एक पैर टूट गया वह बहुत बेकार है